आथिखाल मानसिफ्रा बेंकिंखौ गोरलैसिन खालामनानै लादों गोदोनि मुगायाव बेंकाव थांनानै सुबुंफोरा थाखा फैसानि लेनदेन खालामोमोन आथिखालबो बिदिनो जायो नाथाय आथिखाल गुगोल पे फन पे बेफोरनि गेजेरजों सुबुंफोरा थाखा फैसानि लेनदेनखौ गोरलैसिन खालामनानै लाजों बेफोरनि गेजेरजों सुबुंफोरा बेंकाव थाङाजासेनो गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो फैसा थाखानि लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ गोरलैसिन खालामनानै लादों बेयावहाय सुबुंफोरा जे बारा थांलाय फैलाय खालामनाङा बेखौ आंखौ बारा गोनो थोनो खालामनायखौ आं नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला आथिखालाव बिगियान आथिखालनि मुगाया बिगियानारि मुगा बे बिगियानारि मुगायाव गोरोबफानो रोङोब्ला गासैबजोंबो थिग जाजोबो बेबादिनो आजिखालि एबा आथिखालनि सुबुंफोरा आथिं बा आथिखालनि सुबुंफोरनि आखाइयाव बयनियावबो गंफा गंफा मबाइल फन थानायखौ नुनो मोनो बे मबाइल फन थानायनि गेजेरजोंनो बेफोरनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा आखाइयाव फैसा थाखा गैयालासिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो फैसा थाखाफोरखौ हरलाय लांलाय लाबोलाय खालामनो हानायनि राहाया गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोदों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो आथिखाल थाखा फैसानि लेनदेनखौ आखाइयाव गैयालासेनो खालामनो हानायखौ नुनो मोनदों